हैलो सर मैं ममता यादव बोल रही हूँ तिलकवाड सुहागपुर से मैंने आपके होटल से राजमा चावल ऑर्डर किए थे वो मुझे बहुत पसन्द आए थे इसलिए मैं दोबारा ऑर्डर करना चाहती हूँ क्या मुझे राजमा चावल ऑर्डर पर मिल जाएगा ठीक है मिल जाएगा तो मुझे तिलकवाड सोहागपुर मकान नम्बर बारह के पास ला दीजिए मुझे आपका आपके होटल का राजमा चावल बहुत पसन्द आया इसलिए मैंने दोबारा ऑर्डर किया है